म्हाका रांदपाक खूब आवडटा जर एक पदार्थ करतना तातून सामान कितले पटीनी घालपाक खबर आसा जाल्यार तो पदार्थ खूब बरो जाता जेन्ना तुमी एक पदार्थ करतात तेन्ना मन बरें दवरपाक जाय म्हा हांवें जो पदार्थ केल्लो लोकांक आवडटगीर ते म्हाका रॅसिपी विचारतात म्हाका हांवें चिकन बिरयानी केल्ली एकदां ती सगल्यांक खूब आवडली ती करतना हांवें तांदूळ बरे धुतले आनी दोन वरां फुगोवंक घातलेले आनी चिकन मॅरिनेट करून दोन वरां दवरलेलें तेतून बरो मसालो बीन घालून दवल्लेलो आनी मागीर कांदो बरो तळसून तितून चिकन घातलेलें आनी मागीर सगलें तयार केल्लें